हँ हेलो

हँ हँ प्रचलित छै कोन बाहर से आयल छी कतऽ सँ ओ छठिके बुझबाके यऽ हँ हँ हँ छठि तऽ होइ छै छठि से पहले खरना होइ छै छै छठि से पहले खरना होइ छै ओकर बाद नहाए खाए होइ छै ओकरबाद छठिके डाली ओरिएल जाइ छै डालीमे सब सामान दै छै ठकुओ सब दै छै ठकुआमे होइ छै सब प्रकारके ठकुआ पहले बतबै छी खजूरके ठ खजूर बनाएल जाइ छै सब से पहले गहूॅंमके हँ हँ पहले सब से

ओकरा बढ़िऑं ओकरा बढ़िऑं सऽ हम सुनु ने ओकरबाद बढ़िऑं से ओकरा पीसै छियै तकरबाद जे छै से ओकरा बढ़िऑं सऽ पीस कऽ चालि लै छियै छननीमे जै से सब टा साफ भए जाइ बढ़िऑं ओकरबाद जे ओकरबाद जे ओकर आँटा होइ छै ओहिमे चिनी दै छियै दूध दै छियै ओकरा बढ़िऑं सऽ सानै छियै बुझलिए ओकरा बढ़िऑं से हँ ठीक छै पहले खजूरके कहै छी सुनू ने तकरबाद ओकरा भुसबाके की करै छियै चाउरके बढ़िऑं से अरबा चाउरके बढ़िऑं से सुन्दर से निकालै छै घर से ओकरा बढ़िऑं से साफ करै छै साफ केलाके बाद ओकरा जे छै से सुखै लै दै छै धूपमे सुखाके जाँतमे ओकरा बढ़िऑं से मिहीँ से पीसै छै फेर ओकरा पीसके बढ़िऑं से चालनि लऽके सुन्दर से चालि लै छै सुनै छियै हँ ओकरबाद ओकरा हँ तऽ बढ़िऑं से ओकरा बनबै छियै भुसबाके बढ़िऑं से फेर सानि कऽ गोल गोल कए लै छै काजू किशमिश सब दएके बढ़िऑं सऽ बढ़िऑं गोल करै छी जै से ओ टुटै नहि ओकरबाद बनबै छियै अहिना सब किछु बनबै छियै बुझअलिए ठीक छै हँ हँ अहिना सब किछ बनबै छी